हेल्ल' अ स्रिया बे माबाखौ माबोरै दं माबाया चेप्टार गोदानफोरा आं एख' बुजिनोनो हालाय लाङाखै

माबा टिउसन लानांगौमोन ओमफ्राय बे सोरजों लानाया साबसिन दा नोंसोर बांसिन सोरजों लाबाय थायो आंथ' टिउसनबो लाफेरा मिन्थिया जोंनि एरियायाव सोर साबसिन

सोरां सारजों मोजांना बियो माबायाव मेथ्सआव आं माबानि साइन्सनि टिउसन लानायखौ सानबाय थादोंमोन जोंनि बे एरियायाव सोर साबसिन फोरोङोथाय बबेयावबा मार मानसिफोर थांनाय नुयो माथो सोर लायोबा ए आंबो साइन्सनिखौ नोंसोरनि लोगोफ्रा लादो ए माबा जोंना मास्टारबो गैया नालाय ओंखायनो कलेजफ्रावबो माबायाव लानाय जाया बारा ओमफ्राय मास्टारानो गैया नालाय ओंखायनो टिउसन लानो मोनबा मोजां जागौमोन आरो नोंसोरनि स्कुलनिफ्राय सोरबा लायोबाथाय खिनथा हरबानो जाबाय दे ए बबेयाव लादोंबा ए मास्टारखो सिनाया नोङो ए आं लानांगौमोन आंबो ओमफ्राय ए नोंसोरनि लोगोफोरनाव सोंनायनाय सोरबा गोदान बेत्स मोनोबाथाय आं बिसोरजोंनो लाजाबगोन आरो माने होनबा आंनो अननानै सोंनानै खोनथाहर दे

ओं माने जोंना मास्टारा साइन्सनिया दाखालि बावैसो रिटायार जाबाय नालाय इसे खस्त' जाबाय थादों आरो एबारनो मेट्रिक होथार नांगौना एग्जामआव आरो मोजां नम्बर लाखिनो हायाबाबो रायजागोन न'आव ओंखायनो टिउसन लानो होगासिनो आंना बाबाया दे जागोन दे दाहाय दाहाय खोनथाहर दे होनबा अ दे होनबा दा हरफिनबानो जाबाय दे दोन दोनथ'बाय